हां जी हा ओम नम शिवाय महाराज स्वामी बसि इएं ई थोरी घर जी प्रॉब्लेम हुई की मुंहिंजा हसबंड आहिनि घोटु मुंहिंजो जेको धंधो चालू थो करे उहो हलेसि ई कान थो ॿ टे महीना हलनि त धंधो बंदि थो थी वञे धंधनि जे करे अन घर में थोरी क्लेश लॻी पेई आहे घर में बि मज़ो कान्हे त हिन लाइ कुझु हींअंर रस्तो कहिड़ो हुजे त मूंखे ॿुधायो न महाराज स्वामी जी हम्म

जी हा

हम्म हम्म जी हा हा हम्म हम्म

अच्छा

हा हा हम्म बराबरि हम्म बराबरि ब र पर महाराज स्वामी मां अॼु हिकु हलो चवां पेई मां अञा हिक महाराज स्वामीअ खां हुननि खां बि पुछियो हुयो त हुननि मूंखे चयो हुयो हनुमान चालीसा करण जे लाइ त मां उहो बि कयो हुओ पर हुन सां बि कुझु फ़र्क़ु कान पियो हिननि जो मतलबु रोज़गार चालू ई कान थो थिए पियो करनि बि था त सभु हा हा हा

हा बसि हुन जी प्रॉब्लम आहे त तव्हां हुनजो ख़ाली को कहिड़ो रस्तो ॿुधाए छॾो त जीअं चालू थी वञे

हा बिल्कुलु हा त हा बसि तव्हां आशिश कंदा रहेजो उहो मां मिला थी पोइ तव्हां सां वरी